हैल्लो ठीक ठाक ऐ भाइया तुस सनाओ खरे अज्ज घर गै आहो तुस कुत्थै न अच्छा अच्छा अच्छा हू'न ही चली पौना यां थोह्ड़ा चिरै जाना अच्छा

अच्छा अच्छा

अच्छ अच्छा नेईं यरो हां पता नी पै मैं सुनेआ मैं मि ऐ हा गेआ मैं मि नी ऐ हां स्हेई गल्ल ऐ अच्छा अच्छा और बी भाइया ऐ कोई यां अस दमैं गै

हां ओ गल्ल स्हेई ऐ अच्छा अस अस वी चोरी छप्पै होइयै गे तां

ठीक ऐ ठीक ऐ भाइया चलने आं नौ बजे हारे हां पैदल गै चलनेआं अपनै सैर सपाटा करदे करदे फ्ही उत्थै बी ठीक ऐ ठीक ऐ भाइया चलनेआं नौ बजे हारे खरी चंगा चंगा